मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें कवि ने एक ऐसे व्यक्ति की व्यक्ति की बारे में लिखा है जो इतना ही भावुक और इतनी कष्ट में भी अपने कार्य को कर रही है वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर इस्क इस काव्य का यह नाम है यह आशय है उसमें कवि ने एक ऐसी माँ के बारे में लिखा है जो अपने के लिए वह पत्थर को तोड़ती है इतनी चिलचिलाती धुप में भी वह एक बच्चे को लेकर पत्थर को तोड़ रही है और उसके माथे से पसीने गिर रहे हैं पर वह कार्य में इतना लग्न है कि उसे यह भी नहीं पता कि मुझे धूप लग रही है या नहीं लग रही है माँ अपने बच्चों को पालने के लिए किसी भी हद से गुज़र जाने के लिए भी तैयार होती है क्योंकि वह अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि वह वह किसी कीमत में भी वह अपने बच्चों को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है तो एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो कि अपने काव्य में एक माँ की कल्पना करते हैं तो उन्होंने लिखा है वह तोड़ती पत्थर मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर इस काव्य का यह आशय है तो उन्होंने लिखा यह दिखाया है कि वह ए एक माँ जो एक पत्थर तोड़ रही है और उसका बच्चा उसके साथ है और उसका बच्चा रो रहा है पर वह पत्थर को तोड़ रही है और वह धूप में इतना पसीने से लतपथ है फिर भी वह कार्य को निरंतर कर रही है कि वह कार्य को करेगी तो उसे पैसे मिलेंगे और वह अपने बच्चे को दूध पिला सकेगी उसका भोजन उसको दे सकेगी तो इससे हमें यह कल्पना करना होता है कि एक माँ बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और वह उसे खुश रखने के लिए भी कोई का कार्य कर सकती है कितना भी कष्ट परेशानी क्यों न हो वह उसे उसे हँसते हँसते वह सह लेती हैं और वह माँ जो पत्थर को तोड़ रही हैं वह एक ऐसी आशा में है कि काश थोड़ी छाँव हो जाए पर सूर्य की गर्मी ही का ताप इतना ज़्यादा है कि वह उसको भी सहन कर जा रही है और वह सहते हुए अपने बच्चों के लिए की भोजन के लिए व्यवस्था करती है उसका बच्चा भी इतनी धूप में अपने माँ की राह देख रहा है कि माँ आएगी और हमारे लिए भोजन लेकर आएगी पर यह होगा तभी जब वह माँ अपनी कार्य को पूरा करेगी और अपने बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी तभी वह अपने बच्चे के लिए कल के लिए भोजन व्यवस्था इसलिए करेगी जब वह अपने कार्य को पूरा करेगी तो निराला यह कहते हैं कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को को खुश रखने के लिए कोई भी कार्य कर जाती है और अन्य कोई भी नहीं होगा जो माँ की टक्कर को दे सके तो माँ भी माँ इतनी भावुक होती हैं बच्चों के प्रति इतनी ज़्यादा प्रेमी होती हैं कि वह किसी भी कार्य को कर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं निराला जी अपने काव्य में अपनी कृति में यही लिखते हैं कि एक माँ जो अपने बच्चों को लेकर एक पत्थर को तोड़ रही है और निरंतर वह पत्थर को तोड़ रही है कि इतना ज़्यादा धूप होने के बावजूद भी उसे पता नहीं कि मुझे धूप लग रहा है उसकी माथे से पसीना गिर रहा है और वह भूख भी एहसास नहीं करती हैं और थकान का भी एहसास नहीं करती है शायद उसके अन्दर यह भाव ज़रूर हो कि काश हमें छाँव मिल जाए पर वह उसकी चाह नहीं रखती क्योंकि वह अगर छाँव के लिए अगर वह तैयार होगी अगर कोई लिए तो अपने बच्चे के लिए काम नहीं कर पाएगी उनके परिश्रम उनकी उस पर ध्यान रखते हुए यह देखा जाए कि वह कितनी लगन और लगन से कार्य कर रही हैं अपने बच्चे के लिए कि वह अपने माँ से अपने बच्चे से इतना प्रेम करती हैं कि प्रेम के कारण ही वह इस कार्य में लगी हुई हैं उनकी भावना इतना ज़्यादा तीव्र है इतना प्रेम में इतना उज्जवल है कि वह कार्य क इतनी क कठिनाई कार्य को भी इतनी सरलता से कर जा रही हैं यह प्रेम ही है जो माँ का कि इतना कठिन काम इतनी सरलता से वह कर रही है शायद ऐसा कोई हो जो इतना कठिन काम इतनी सरलता से कर सके निराला जी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अपनी काव्य में लिखते हैं कि ऐसी कौन ऐसा कौन माँ होगा जो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कैसे एक ऐसे कष्ट को सहेगी कि जो वह कर न सके फिर भी वह कार्य को कर रही है इतना ज़्यादा परिश्रम करने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था खाने के लिए कर सके वह केवल माँ ही सकती है और कोई नहीं